हैल्लो तुस शर्मा फास्ट फुड में तुसेंगी इक आर्डर देना हा ते ते मेरा आर्डर लिखो दो प्लेट फ्राइड मोमोज इक प्लेट स्टीम मोमोज दो प्लेट नुडल्स इक प्लेट चांप दो बर्गर दो कोल्ड काफी ते इक फ्राइड राइस इक प्लेट फ्राइड राइस करी औड़ेओ मोमोज दी जेह्ड़ी चटनी ऐ ओह् ना थोह्ड़ी स्पाइसी रखेओ ते कन्नै ने मोमोज दे अलग पाई लैओ तां कि अगर तुस भेजगे ते मोमोज ना खराब होई आनगे तां मोमोज दी चटनी अलग पाइयै रखेओ कन्नै मिंट दी चटनी बी पाई औड़ओ मेओनीज बी पाई औड़ेओ कन्नै नी चार पैकिट सास दे बी पाई औड़ेओ ते फ्राइड राइस न जेह्ड़े ओह् स्पाइसी होने चाहिदे ते जेह्ड़े न्यूडल्स न उ'दे बिच्च सारियां सासां एड करेओ ते सारे मसाले एड करेओ ते स्पाइसी होने चाहिदे ओह् बी कन्नै उ'दे बिच्च वेजिस बी होनियां चाहिदियां कैप्सिकम अनियन बिनस बगैरा सारा कुछ सोएआ सोस बगैरा सारियां सासां सास बिच्च ते कोई कमी निं रखेओ बिल्कूल इ'यां स्पाइसी तेज इ'यां तड़कता भड़कता होना चाहिदा फ्राई फ्राइड राइस गै बनाएओ ते कोल्ड काफी ऐ जेह्ड़ी बिलकूल इ'यां चिल्ड टाइप मतलब कि कन्नै कन्नै चिल्ड टाइप होनी चाहिदी कन्नै उ'दे बिच्च ओह् निं होना चाहिदा इ'न्ना मिट्ठा निं होना चाहिदा थोह्ड़ा थोह्ड़ा इ'यां फिका ही रखेओ ठीक ऐ फिर उ'दे बाच जेह्ड़े मोमोज न ओह् ना डिप फ्राई करेओ मिगी थोह्ड़े पिछले बारी थोह्ड़े कच्चे हे ते इस बारी थोह्ड़े डिप फ्राई करेओ थोहाढ़े शर्मा फास्ट फुड दा बड़ा नांऽ सुने दा इस बास्तै थोहाढ़े कोलां गै मंगानी हर चीजां ते में इ'यै बोलना चाह्नी कि थोह्ड़ा स्पाइसी मोमोज दी चटनी थोह्ड़ी स्पाइसी ते मोमोज थोह्ड़े डिप फ्राई करियै रक्खेओ जेह्ड़े दो प्लेटां मोमोज मंगाइ'यां बर्गर न जेह्ड़े उ'नेंगी नी शैल करियै गरिल्ड करेओ कन्नै करिस्पी होने चाहिदे कन्नै गरिल्ड कन्नै स्पाइसी स्पाइसी होना चाहिदा हां जी ते में तुसेंगी पुछना चाह्नी कि तुस पेमेंट आनलाइन देगे जां आफ लाइन देगे अगर आफ लेगे ते में डिलिवरी बोये दे हत्थ पैसे भेजी औड़गी ते अगर आनलाइन लैने ते तां बी सनाई ओड़ो गूगल पेऽ करने ते तां बी सनाई ओड़ो जेह्ड़ा जेह्ड़ा में बोले दा नी ते एह् पूरा डिसक्रिपश्न तुस उ'यां उ'यां पैक करियै मिगी भेजी औड़ेओ ठीक ऐ फिर धन्नवाद थुआढञा